میرا جو خراب ایکسپیرینس ہے یعنی نگیٹیو ایکسپیرینس تھا وہ یہ تھا کہ ایک بار فلپ کارٹ پہ سیل لگی ہوئی تھی اُس پہ سکسٹی یا سیونٹی پرسنٹ کچھ آف تھا تو میں نے بھی دیکھا تو اُس میں کچن اسیسریز جس میں خاص کر کے برتن ہوتے ہیں تو میں نے وہاں پہ ایک برتن دیکھا جو کہ نان اسٹک تھا آپ سب جانتے ہیں اُس سے واقف ہیں تو فرائی پین تھا اور ایک کڑھائی تھی دو طرح کی کڑھائی تھی اور ایک فرائی پین تھا تو وہ کرنے کو تو میں نے کر دیا بک اور چیزیں دیکھی تو اُس وقت نا سمجھ تھی نہیں دیکھ پائی کہ وہ اُس کا مطلب ویٹ کتنا ہے یا پھر وہ لیٹر کتنے کا ہے یہ ساری چیزیں میں نہیں دیکھیں اُس کے بعد دوسرے تیسرے دِن جب مطلب میں نے بک کر دیا جب وہ دوسرے تیسرے دِن آئی ایک چھوٹے سے کاٹون تھا اُس میں تھا وہ تو پہلے تو میری جو امی ہیں اُنہوں نے دیکھا تو اُن کو لگا کہ یہ کیا ہے میں نے ایسا کیا منگا لیا تو میں نے کہا کہ اچھا لائیے مجھے دیجیے میں دیکھتی ہوں جب میں نے وہ کھول کے چیک کیا تو اُس میں وہی برتن تھا وہ چھوٹے بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں نا ویسے ہی تھا تو یہ میں دیکھ کے بالکل حیران تھی جبکہ اُنہوں نے پیسا بھی لیا ہُوا تھا ایسی بات نہیں ہے تو یہ میرا تھوڑا خراب ایکسپیرینس تھا کہ میں نے چیزیں دیکھی نہیں اور میں نے آن لائن آڈر کر دیا تو یہ میرا بیڈ ایکسپیرینس تھا